असांजे देश में माण्हुनि जे हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते अचण वञण जो साधन मोटर गाॾियूं ऐं बसियूं आहिनि पर इन खां वधीक रेलगाॾी असांजे लाइ हिनमहिल तमामु सुठो साधन आहे हिकु स्थान खां ॿिए स्थान ते ॿी जॻह ते अचण वञण जे लाइ ऐं इन में काफ़ी समस्याऊं बि अचनि थियूं काफ़ी तकलीफूं बि थियनि थियूं जीअं त आदम समाज वधे थी ऐं रेलगाॾीअ में ओतिरी जॻह कोन्हे गाॾियुनि जी संख्या घटि आहे इन हिसाब सां जीअं गाॾियुनि जी संख्या वधे त ऐं सभु माण्हूअ खे सीट मिले त हिक ॿे जे मथां चढ़ी करे भीड़ भाड़ में वञण अचण जो साधन जेको हिनमहिल तकलीफ़ुनि वारो आहे उहो सही थी वेंदो इन लाइ सरकारु गाॾियुनि जी संख्या वधाए सघे थी ऐं नंढियुनि नंढियुनि स्टेशन ते बि जेकॾहिं गाॾियुन ते बीहारण जो साधन ठहे त गामनि जा ऐं नंढनि स्थाननि जा नंढियुनि जॻहियुनि जा मुसाफ़िर जेके आहिनि उहे सफ़र करे सघनि छो त ग़रीब तपिको ॾाढो जेको आहे उहो गामनि में ऐं नंढी जॻहियुनि ते रहे थो उन खे अॼुकल्ह इहे सुविधा न मिलंदी त उहो रेल जी या सरकार जी कमी चवणु खपे हिन लाइ सरकार खे खपे त नंढियुनि स्टेशन ते नंढियुनि जॻहियुनि ते गाॾियूं बीहनि ऐं गाॾियुनि जी संख्या वधे इन करे जेतिरो थी सघे त सरकार चाहे त इन सिस्टम में सुधार करे सघे थी ऐं इन खां इन लाइ वधीक कुझु पैसा राशि धन राशि स्वीकार करे ऐं इन समस्या जो हल करे सघे थी